आप ब्लू हैवन रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं क्या मैंने एक आर्डर दिया था उसे वह आने में कितना समय लगेगा मैम हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं तथा मिस कैसे पता कर सकते हैं कि इसे आने में कितना समय लगेगा हम इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से